दिक्खो अगर अस ग्रांऽ दे लोकें दे ते कन्नै शैह्रें दे लोकें दी पढ़ाई दे बारै च गल्ल करचै ते तुस आपूं गै दिक्खो पैह्लें पुज्ज ग्रांऽ ते शैह्रें च बड़ा जादै फर्क ऐ बड़ा जादा ऐ ग्रांऽ बिच अजें बी किश किश ल्हाके ऐसे न जित्थें पूरियां स्हूलतां नेईं है'न पुज्जी दियां रेही गल्ल पढ़ाई दी ते दिक्खो की रूरल एरिया बिच जां मतलब ग्रांऽ दे एरिया बिच उत्थें ई जादै जादै बढ़ावा नेईं दिंदे है'न लोग एजूकेशन गी क्योंकि उत्थें जेह्के लोग न पैह्लें दे बजुर्ग साढ़े जियां साढ़े मां बब्ब न ओह्बी घट्ट पढ़े दे कुत्थें पढ़ाई होंदी नेईं ही ते गरीबी गै बड़ी होंदी ही कुत्थाै पढ़ना घरा आह्ले बस आखदे ही की आं तुस कम्म करो पैसे कमाइयै आह्नो बट एह् ऐ की बड़ा ई कोई कोई सुनदा ई नेईं ऐ की कोई पढ़ाई बी कोई चीज़ ऐ इक्क इत्त गल्ला इक गल्ला ग्राएं दे लोक ओह् बड़े पिच्छें न कन्नै स्हूलतां दा बी नेईं होंदियां हियां कोई ना टीचर होना ढंगा ना कोई स्कूल नेईं हे होंदे जेह्का कोई बच्चें गी कोई करदे हे ते उऐ उऐ इक नैगेटिव इम्पैक्ट जेह्का ऐ हा इक जि'यां मतलब गलत सोच इक दमाकै च पैह्लें लोकें दी ऐ ही बाहर निं जाना पढ़ने ई माए इं'या होंदा जि'यां कुड़ियें गी कोई पढ़ांदा नेईं हा माए कुड़ियें निं पढ़ना जागतै बी थोह्ड़ा सोचदे हे की भाई जागत कमाइयै देग पर कुड़ियें ईं कोई निं हा सोचदा इ'यै निक्की निक्की चीज़ै कन्नै की साढ़ा रूरल एरिया ऐ ओह् पिच्छें मतलब पिच्छें रेही गेदा ऐ अगर गल्ल करचै अर्बन एरिया दी गल्ल करचै एगर अर्बन एरिया दी ते अर्बन एरिया च तुस दिक्खो की लोक जेह्के न बड़ी जादा तरक्की करा दे न की के उत्थें टेक्नोलॉजी दा सिस्टम जेह्का ऐ ओह् ओह् बड़ा जादा ऐ उत्थे स्हूलतां बड़ियां अच्छियां न ओह् स्कूल न मां बब्ब जेह्के है'न करा दे पेरैंटस न ओह् पढ़े लिखे दे न उ'नेंई पता की एजूकेशन जेह्की ऐ कि'न्नी जरूरी ऐ अज्जै जमानै च अगर जिस बंदे कोल पढ़ाई गै नेईं ऐ जिस गी बंदे कोई नॉलेज निं ऐ ओह् अज्जै दे जमानै च सफर नेईं करी सकदा ऐ ना गै ओह् अग्गें बधी सकदा क्योंकि दिक्खो निक्की शा निक्की चीज़ जेह्की ऐ ओह् साढ़ी डेली मतलब डेली जेह्के अस कम्म करने जां डेली कुदै अस बाहर जाना होऐ ते असें पढ़ाई दी बड़ी जरूरत ऐ अगर असें बजार समान लैने गी गै जाना तां बी असें पढ़ाई दी बड़ी जरूरत ऐ ते पता निं होगा एह् समान ओवरडेट होई दा ते अस समान लेइयै आई जाचै ते ओह् साढ़े आस्तै गै मुश्कल होना एजूकेशन जेह्की ऐ ओह् अज्जै दे जमानै च बड़ी जरूरी ऐ होर इसी एजूकेशन गी अर्बन एरिया च मतलब बड़ा बढ़ावा दिंदे की क्योंकि उत्थै हर इक्क चीज़ जेह्की ऐ ओह् बड़ी जादा प्लैन्ड होंदी ऐ पैह्लें दी जि''यां स्कूल जि'यां दिक्खो बड्डी बड्डी बिल्डिंगां जां जि'यां बौह्ने आस्तै शैल मटीरियल ऐ अजकल ते स्मार्ट बोर्ड चले दे पढ़ाने दा तरीक टीचरें दा बड़ा अच्छा ऐ टीचर बड़े अच्छे न बच्चे कन्नै पेरेंट्स बी पढ़े लिखे दे न ते पेरेंट बी प्रेरत करदे अपने बच्चें गी कि तुस बी पढ़ो क्योंकि हू'न ओह् चाहंदे की साढ़ा बच्चा जेह्का ओह् पढ़ी लिखियै इक्क अच्छा इंसान बनै उसी हर इक्क चीज़ दा पता लग्गै दुनियादारी दा ते पता लग्गै ते रूरल एरिया बिच ऐसा होंदा निं ऐ उत्थें साधन निं लभदे है'न कम्म करने मतलब इं'या पढ़ने दे ते कन्नै जेह्कियां प्रॉब्लमस बड़ियां जादै प्रॉब्लमस न रूरल एरिया बिच पैह्लें सारे शा पैह्लें गरीबी होंदी मां बब्ब पढ़ांदे निं पढ़ाना कुत्थें पैसे निं होंदे है'न अच्छा फ्ही दूई ऐ मतलब सोच निं होंदी अच्छी मतलब इक्वल ते सोच रक्खनी की नेईं भाई कुड़ियें निं जाना पढ़ने निं जाना अग्गें पिच्छें निं जाना ते एह् मतलब गलत होई जंदा इं'या होई जंदा सोच गलत ऐ कन्नै मां बब्ब पढ़े निं है'न अगर मां बब्ब पढ़े होंदे ते उ'नें केह् पता होना की बच्चे कि'यां पढ़ाना अग्गें केह् करना ते इं'या चीज़ें दियां बड़ियां प्रॉब्लमां न जेह्कियां कुसै ई एह् मतलब जेह्कियां प्रॉब्लमां न उ'नें ई मतलब बड़े पैह्लें दियां जेह्कियां आवा दियां इ'नें ईं मतलब लोक बड़े जादा एह् रूरल एरिया च बड़े जादा इग्नोर करदे क्योंकि उ'नें पता निं ऐं जेह्के लोक रूरल एरिया दा उट्ठियै ग्रांऽ दे लोक जेह्के ग्रांऽ चा उट्ठियै शैह्रें ई जंदे बस्सने ई उ'नेईं बी थोह्ड़ा पता लगदा की नेईं पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ जेह्के र'वै दे जरोनके ग्रांऽ बिच गै उ'नेंईं कोई ओह् उ'न्ना मतलब इग्नोर करी जा दे म्हेशा इग्नोर करदे इ'नें चीज़ें गी की एह् कोई जरूरी निं है'न एह् वो सब ते मेरा आखने दा मतलब एह् ऐ कि पढ़ाई जेह्की ऐ ओह् बड़ी जादा जरूरी ऐ भाऐं ग्रांऽ होऐ चाहे शैह्र होऐ दौनें च बड़ी जादै जरूरी ऐ क्योंकि अज्ज ग्रांऽ जेह्के न ओह्बी शैह्रें बिच बदला दे क्योंकि पैह्लें पैह्लें हर चीज़ ते नेईं ही होंदी होंदियां नेईं हियां क्योंकि हू'न दिक्खो तुस ते ग्रांऽ बिच बी नि'क्कियां मुट्टियां चीज़ां जेह्कियां टोक्नोलॉजी जेह्की ऐ ओह् होर बधा दी ऐ इस गल्ला हर इंसान गी जेह्का ऐ ओह् पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ